आं राजाराम हय हय राजाराम उलयता हय हय ताजी भाजी आयल्या मॅडम हय तालिगांवचीच तालिगांवची हे आयला तुमचे भेंडे आयला सात ताळगांचें ते आनी वायंगीं आयला बरी मोठी हय हय आनी पाले भाजी आसा हय तांबडी भाजी आसा मेथी आसा शेपू आसा आनी शेग्लाची शेंगो आसा दुदी हय सुरण आसा दुदी भोपळो आसा सगळी आसा भाजी हय हय दितां दितां आनी कितें हय हय

आनी सगळी भाजी आसा तुमकां खंयची जाय ती सांगां बटाट कांदे

हय ना सांगा तुमी

हां आनी घराचो कलर कसलो आसा तुमच्या कंम्पांउडाचो ऑरेंज कलर पेमँट आमकां कसोय तुमी कॅश दिल्यार जाता किंवा हें केल्यार जाता ऑनलायन पेमँट केल्यार जाता जी पे बरें बरें हांव हें घेवन येता क्यू आर कॉड घेवन येता म्हजो आं हय हय रोकडी रोकडी हाडून दिता आं आं आं बरें आमी रोकडे हाडून दिता बरें बरें आताच धाडटा चल्याक धाडटा आं बरें बरें